आमचें गोंयचें ट्रेडिशनल म्हणल्यार धालो धालो आमच्यो बायलां खेळटता धालांचे पांच राती आसता त्या पांचूय रातींक बायलां तरेतरेचें गीत गायतात आनी नाचतात धालांच्या पांचव्या दिसा धालांचो मांड दवरतात तसोच शिगमो आसता शिगम्याक दादले नाचतात ते शिगम्याचे तांचे नाचता नाचता तांचे गडे सुद्दां पडटात